मध्य प्रदेश में मनोरंजन के पारंपरिक तरीके ऐसे होते हैं कि जैसे हर समुदाय के अलग अलग तरीके रहते हैं हर समुदाय का अलग अलग यो हो मतलब नृत्य संगीत गाना नाचना सब अलग अलग रहता है उनका जैसे दूसरा हमारा हिन्दू समुदाय का अलग है दूसरे समुदायों का अलग मतलब जो जो समुदाय इसाई समुदाय का अलग है मुस्लिम समुदाय का अलग है ऐसे सारा समुदाय का नृत्य भी अलग है संगीत भी अलग है सिनेमा अब जैसे हम अपना मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में सिनेमा हे भागवत जी सुनते हैं लोग भागवत जी को भी बहुत अच्छा मनोरंजन मानते हैं कोई कृष्ण लीला कोई राम लीला इन में इनमें भी बहुत मतलब वो रखते अपनी वो क्या कहना चाहिए उसको आत्मा की ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं सब लोग सुनते हैं देखते हैं राम लीलाऍं होती हैं तो राम लीलाओं के लिए भी लोग दुख देखने जाते हैं कि चलो राम लीला देखेंगे इस तरह से मतलब मध्य प्रदेश के मनोरंजन के यही तरीके है सिनेमा सिनेमा हुए या कोई बाहर के तरीके से कोई नहीं घर के मनोरंजन कुछ लोग मतलब टी वी में भी देखते रहते हैं हर चीज़ें आती हैं तो वो भी देखते हैं वो भी एक रंगमंच का साधन ही है से टी वी भी रंगमंच का साधन है सिनेमा भी है आजकल तो सिनेमा थोड़ा थोड़ा कम हो गया आजकल मॉलों में चलने लग गए हैं तो वहाँ जाते हैं लोग पर ये है कि अपने अपने हिसाब से अपने अपने नृत्य संगीत और ये करते है हर समुदाय का एक अलग अलग है हर समुदाय अपना अपना नृत्य संगीत रंगमंच सब अलग अलग है उनके अलग है अपने अलग है हिन्दू का अलग है इसाई के अलग है मुस्लिम के अलग है हर समुदाय के अलग अलग है